मीसकन्सेपशन अशें कोंकणींत कांय ना बट कशें आसा आतां सपोझ जर आमी शीत म्हणटा थोड्यांक जशें हांव पुण्यांत आशिल्लें शीत म्हणल्यार थोड्यांक कितें दिसता शीट म्हटलां म्हणून बट आमच्या भाशेंत तें आमी शीत म्हणटात जशें की रायसाक आमी शात म्हणटात मागीर मीसकन्सेपशन केन्ना जाता आतां सपोझ जर एक कितें शीत वाड म्हणटा किंवा थोडे जाण घाल म्हणटा वाड म्हणटा तो खरेंच म्हणल्यार सारको शब्द आसा थोडे जाण घाल म्हणटा म्हणजे थोड्यांक कळना कोणाक कितें कितें म्हणपाक जाय पळय तें एक एकदां जाडू मारली मारलो अशें जाता आनी कांय ना व्हडलेंशें मिसकन्सेपशन म्हणचें आनी आतां रांदता बीन तेन्ना आमी एक त्रास जाता कितें जाता उलयतना कांय कळना उदक तापयलें म्हणटा मागीर उदकाक आमी अशे खुबशे शब्द दिल्ले आसात कोंकणींत उदक म्हणटा कोण कोण उदीक म्हणटा कोण पाणी म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा मागीर जाग्याक म्हणटा आमी जागो म्हणजे आतां तो जागो कसलो कांय समजना रावपाचो जागो काय कसलो जागो बीन तो